मध्य प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार अनेक नीतियाँ और पहल कर रही है समय समय पर वह शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रही है जो पाठ्यक्रम पुराना है उस पुराने पाठ्यक्रम को सुधार करके हम नए पाठ्यक्रम को लाभान्वित करा रहे हें भैया बहन जोकि विद्यालय में नहीं आ पाते सरकार उनके लिए इस्कालर की सुविधा प्रदान कर रही है जिससे कि भैया बहन ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उस राशि को जब बच्चों को दी जाती है उस राशि से वे अपने व्यक्तिगत कार्य जो उसे शिक्षा में आवश्यक लगते हैं वह उस राशि का उपयोग अपने ख़र्च के लिए कर सकता है बालक यदि सरकार और भी अनेकों तरीक़ों से शिक्षकों की नियुक्ति करके उनको उचित प्रशिक्षण देकर पाठ्यक्रम जोकि कठिन पाठ्यक्रम हैं उस कठिन पाठ्यक्रम को सुधार करके बच्चों के पाठ्यक्रम को बोझ ना समझकर उनको खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से सुधार करके और अनेकों तरीक़ों के माध्यम से वह उनका प्रयोग कर सकती है